पिछले वर्षों में खेती में बहुत सारे बदलाव आए हैं जो पिछले वर्षों में जो खेती होती थी वो बहुत ही उनकी पैदा है वो कम होती थी लेकिन वो खाने में बहुत ही अच्छी होती थी जो बाजरे की क्वालिटी है वो भी बहुत पहले खाने में बहुत अच्छा लगता था गेहूं है सभी तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं बहुत ही अच्छे लगते थे लेकिन जो अत्याधुनिक जो खेती होती है वो नई नई किस्म के तरह के बीज आने के कारण पैदा तो अच्छी हो जाती है लेकिन हमें उसका लाभ तो मिल जाता है लेकिन वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है इसलिए इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है इसलिए पहले जो खेती होती थी वो सबसे अच्छी होती थी